हैलो अजीत होर बोला दे हां जी हां जी असें थुआढ़े कोला ना रुट्टी दा इक ओह् कम्म सिक्खना हा एह् दस्सेओ मिगी जी हां में परमंडल दा हां जी मिगी खीर दे बारै च दस्सी ओड़ेओ खीर बनाने आस्तै कड़ाह बनाना

हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी परमंडल हां जी जम्मू केह्ड़ी जगह चला दा हां हास्पिटल दा पता

अस बुधवार आई जाह्गे ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ इस नंबर उप्पर करी लैगे काल ओके